हैलो स्विगी मूंखे तव्हांजो नंबर स्विगी एप तव्हां मिलियो मां मुंहिंजे पासे में ई डोली नाश्ते वारो आहे मां उन खे ऑडर कयो हो त कुझु टाइम जेको माण्हूं मोकिलियो आहे न उहो माण्हूं जो पहुतो कोन्हे त तव्हां मूंखे नंबर हुनजो ॾियो त मां हुनजा माण्हूं खां ॻाल्हाए सघां किथे पहुतो आहे छा थो करे छाहे त छाहे त मूंखे मुंहिंजे घर में महिमान अचण वारा आहिनि हा हुननि खे मूंखे खाधो टाइम ते पहुचाइणो आहे टाइम ते ॾियणो आहे त मां चयां थी हिकु पंज सत मिनट अॻु अची त मां पंहिंजे महिमाननि खे सही सां हुनखे खाधो ॾेई सघां